आसामाव गोबां दोहोरोमफोर दं जेरैहाय हिन्दु खृस्थान मुस्लिम राजबंसि आमफ्राय बिदिनो गोबां दङ आमफाय आं थ' रिलिजननि बारेहाय एथ' ग्राबबो मिथिया नाथाय जोंनि आसामाव हाय बांसिन पपुलेसनआव मा होनोमोनलाय दोहोरोम आव दं जाहैबाय मुस्लिम आरो हिन्दु बिसोरो दङ सम सम बिदिनो गाव जों गाव एना एनि दावराव दावसि जायो जेरैहाय जों बर' फ्रा अमा जायो आरो बिसोरो मुस्लिमफ्रा अमा जाया आरो बिसोरो बिखौ मुगैयो माने हाय गोबां बिदिनो बुंथावै बाथ्राखौ बिसोरो बुंङो आरो मुगैयो आरो जों जेरावहाय दखानफ्रावबो जेरावहाय अमा नि जि माबाफोर जाग्राफोर मोनो बिसोरो बे दखानाव हाय हाबाबो बिदिनि थाखायनो बुलायनाया गोबां बुलायनाय मानाय बिनि दावराव दावसि जायो मानेहाय बेबादिनो जों बर'फ्राबो खायसे बर'नि गेजेराव खायसे आबो हिन्दुफोर दं बिसोरो दि मोसौ बेदरखौ बिसोरो जाया माने हाय ओरै हाय नायोब्ला ओमब्ला मुस्लिम फ्रा बिखौ जायोलाय आरोना मानेहाय बेबादिनो बिदिनि थाखायनो बिसोरो बेखौ जाया आरो बिसोरो बिखौ जायो मोननैनि गेजेराव हाय बिदिनि थाखायनो मुगैज्लायनाय थायो आरो जेरावहाय बांसिन मुस्लिमफोर दं बेवहाय जों बर'फ्रा बो मा होनोमोनलाय गिनानैहाय फरायनाय मानाय बेफोरावबो फराय हैया आरो मुस्लिमफ्राबो जोंखौहाय दमिनेट खालामना दोननो नागिरो आरो स्रि स्रि बिदिनो एना एनि हिंसा हिंसि बिदि जों हाय बुथारनाय मानाय बिदिबो जायो रिलिजननि थाखायहाय एबा बिदिनो गोबां बिदिनो माबा मा होनोमोनलाय बिखौ हाय गोबां इदिनो माबाफोर थायो आरो ना खोथा बिदिफोरनि थाखाय हाय आरो मुगैज्लायनाय मालायनाय बिदिनि थाखाय गोबां बिदिनि थाखाय दावराव जायो आरो बेवहाय खायसेआ फलिथिखेलनि बिदिनि थाखायबो जायो श' बिदिनि थाखायनो दोहोरोमाव हाय जोंनि आसामाव गोबां बिदिनो दावराव दावसि जानायखौ जोंङो नुनो मोनो